ہیلو ہیلو سلام علیکم ہم بہت دور سے بول رہے ہیں مجھے کچھ فرنیچر کا سامان لینا ہے کیا آپ کے یہاں ملے گا کیا جیسے کہ پلنگ لینا باکس پلنگ لینا ہے اور صوفہ لینا ہے اور سنگار دان بھی لینا ہے جی اس کے سامنے کا اسٹول ہے بیٹھنے والا وہ اسٹول بھی لینا ہے اور انمیرا بھی لینا ہے اور کیا کر اسٹول بھی لینا ہے یعنی کہ لکڑی کے فرنیچر جتنے سامان ہوتے ہیں وہ سب سامان لینا ہے ہمپ کو اچھی کوالٹی کا اس میں کوئی شکایت نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے بھی کہیں مال افیا تھا تو اس میں شکایت نکلا تھا اسی لیے کوئی شکایت کا موقع نہیں ہونا چاہیے کو شیشم کا چاہیے سی سم کا اچھی کوالٹی کا تو کم از کم کتنا آپ ریٹ لگائیں گے کیا ہے اچھا اچھا اور نمات کھانا اس کا الگ سے ہے اس کا کتنا لگے گا اچھا ٹیشم کا نہیں ہے اچھا جیسے اس میں کیڑا لگ جاتا ہے اندرے اندر ویسا کوئی کوئی خرابی تو نہیں نہ ہوگی

اچھا اچھا المیرہ میں خوب مضبوطی چیز ہونی چاہیے اس میں شیشا لگا رہنا چاہیے جی باقی تو کتنے دن میں آپ تیار کر کے دے سکتے ہیں ا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر ہم کل آتے ہیں آپ کے یہاں ا پھر سام آامنے سامنے بیٹھ کے بات ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ال حفظ